ہیلو سر آپ لکی ٹراویل سے بات کر رہے ہیں جی جی سر سر میں ظہیر بات کر رہا ہوں اوکھلا سے جی جی سر سر مجھے دلی سے سہارنپور کا سفر کرنا ہے آنے والے سنیچر کو جی جی سر تو سر مجھے گاڑی بک کرانی تھی جی سر کتنا خرچہ پڑے گا دلی سے سہارنپور کا اچھا کلو میٹر کے حساب سے ہے کتنا روپیہ کلو میٹر لیتے ہیں آپ لوگ بیس روپیے کلو میٹر سر اس سے پہلے جب میں نے بک کرائی تھی آپ کے یہاں سے تو آپ نے پندرہ روپیہ کلو میٹر کے حساب سے لیا تھا سر اتنا ریٹ بڑھ گیا کہ پانچ روپیہ پر کلو میٹر آپ نے بڑھا دیا جی جی سر سر کچھ کم کر لیجے اور آنے والے سنیچر کو جانا ہے کنفرم کر دیجیے سر ایک بات اور کہ پچھلی مرتبہ جو آپ نے گاڑی بھیجی تھی اس کی کنڈیشن اچھی نہیں تھی تو سر اس بار کیونکہ لمبا سفر کرنا ہے تو گاڑی اچھی بھیجیے گا ڈرائیور بھی اچھے اخلاق کا بھیجیے گا جی جی شکریہ سر